जी शर्मा विष्णु रेस्टोरेंट हाँ मैंने अभी कुछ समय पहले आपके यहाँ ऑर्डर दिया था जिसमें मैंने कुछ खाने की सूची आपको दी थी जो मुझे चाहिए तो मैं कुछ चीज़ें और उसमें जोड़ना चाहती हूँ जैसे कि पेय चीज़ें मैं उसमें जोड़ना चाहती हूँ आपके पास कौन कौन कि कौन कौन सी पीने की चीज़ें हैं कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड कॉफ़ी वगैरह अच्छा ठीक है अच्छा आपके यहाँ कोको कोला है स्प्राइट है मिरींडा है अच्छा ठीक है तो आप मुझे कोको की दो बोटल चालीस चालीस वाली आती हैं वह वाली जोड़ दीजिए और एक माजा की बोटल बड़ी वाली डेढ़ लीटर वाली और एक स्लाइस की बोटल जोड़ दीजिए तो यह सब सामान आप मुझे भिदवा भिजवा दीजिए मेरे ऑर्डर के साथ जी मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी जी धन्यवाद